जिसलै में अपनी स्कूल लाईफ च हा उसलै मतलव बड़ा जादा ड्राईंग जा पैशन ही उस टाईम पैह्लें में ड्राईंग बड़ा जादा करदा हा बट कुछ ऐसे दिन आए जिसलै मतलव कि में ड्र्ईंग करनां बंद करी ओड़ी क्योंकि इक बार में कंपिटिशन बिच्च गेदा हा उध्दर पैह्लें मिगी लग्गेआ मिगी फस्ट प्राइज़ लब्भना मतलव करदा गेआ करदा गेआ ड्राईंग ओह् सब तो गंदी ड्राईंग होई ओह्दे कन्नै केह् होआ जेह्ड़े मेरे टीचर हे मिगी बड़ा किश आक्खेआ कि तेरी ड्राईंग एह् जेही ऐ बगैरा तूं इन्नी शैल ड्राईंग करदा हा अज्ज कीती कैल्ली नी थोह्ड़ी में डिमोटिवेट होइया फिर में सोचेआ आ कि फिर में सोचेआ कि ड्राईंगं जवाइन नी करनी में हून कक्ख होर दिक्खनां फिर में ड्राईंग छोड़ी ओड़ी जियां में ड्राईंग छोड़ी ते ओह्दे बाद केह् होया मतलव कि ड्राईंग छोड़ी ओड़ी फिर कुछ मतलव जिन्नें बी आर्टस दे पीर्ड़ हे फिर में अटैंड गै नी कीते जि सलै में पीर्ड़ अटैंड गै नी कीत्ते फिर मेरा टीचर बी थोह्ड़ा आक्खन लगेाआ फिर कैली नी करा ना फिर टीचर मतलव कि टीचर ऐ ओह् मेरे कोला दा उन्नैं आक्खेआ कि तूं क्लास कैल्ली नी करदा फिर में सनाया कि सर में थोह्ड़ी डिमोटिवेट होई गेदा तोे एह् एह् गल्ल ऐ सारी कि मिगी ड्राईंग करनें गी मन नी करदा ऐ ते मीं आक्खेआ सर नै कि तूं टैंशन नी लै कर ते सर नै आक्खेआ कि केह् होइया तूं इक बारी फेल होईया ते कक्ख नी होंदा में बी जिसलै निक्का हा मेरी ड्राईंग इन्नी शैल ही ते ओह् मिगी अपनी कहानी सनान लगा फिर में निक्का हा मेरी ड्राईंग इन्नी शैल ही फिर मतलव में बी दिक्केआ मेरी ड्राईंग शैल नी पर मेरे मन बड़ा जादा करदा ड्राईंग करनें दा में बड़ा जादा कोशिश कीती बड़ी जादा कोशिश कीती फिर बाद च केह् होया कि मतलव सलैक्शन होई गेई ते में टीचर बनियां ते जिसलै में उस सर दा सुनेंआं फिर में बी थोह्ड़ा मोटिवेट होई गया में बी मतलव एह्कड़ा मोटिवेट में मोटिवेट होइया फिर में केह् आक्खेआ मोटिवेट होइयै आक्खेआ कि मतलव में बी करनी सर नैं आक्खेआ कि तूं मिगी ते बिल्कुल ड्राईंग नी आंदी पर तुगी थोह्ड़ी बौह्ती ड्राईंग आंदी ऐ सर नै आक्खेआ कि मिगी ड्राईंग नी आंदी कोशिश करा कर किन्ना पुज्जगा तूं हाली निक्की उमरा च गै इन्नी स्हेई स्हेई ड्राईंग करी लैगा ते तूं दिक्खी लै अपनां फिर ओह् चीज थोह्ड़ा मोटिवेट होइया फिर में सर गी आक्खेआ फिर में मतलव अपनी ड्राईंग परतियै शुरु करी ओड़ी ते ओह्दे बाद में मतलव ड्राईंग करी करियै ड्राईंग नमें बड़ी शैल ड्राईंग कीती फिर मतलव में अच्छे लैवल पर पुज्जिया फिर ओह्दे बाद मतलव सर नै अज्ज तक कदैं नी डांटेआ कि तूं कैल्ली इन्नी गंदी ड्राईंग कीती बगैैरा बगैरा कि मतलव में जेह्ड़ी ड्राईंग शैल ओह्दे कन्नैं असैं बड़े जादा तरीके कड्ढे जियां मतलव जिसलै ड्राईंग करनी फिर में इक रोटिन रक्खी अपनी कि सवेरें में डेल्ली पंज बज़े उट्ठनां छे बज़े तक में शै करियै ड्राईंग करनीं ते स्कूल बी इक घैंटा कड्ढी ओड़नां ते शामी मतलव दिन ते तिन्न घैंटे में ड्राईंग गी देने गै देने फिर में बड़ा जादा कीता कीती फिर ड्राईंग करी करियै फिर मेरी ड्राईंग मतलव बड़ी शैल होई गेई स्हेई होई गेई फिर जिसलै सारा सर नै दिक्खेआ उनैं पुच्छेआ कि केह् करदा फिर में सर गी सनाया ते सर ना इनाम बगैरा दित्ता चाकलेट दित्ता में बी खुश होई गेआ चल अच्छी बात ऐ ड्राईंग दा इक कक्ख फिर ओह्दे बाद मतलव सर नै मिगी कंपिटिशन च लेता डिस्टिक लैवल च हा ते बड़े सारे बच्चे आए पर इस बार केह् होया इस बार मतलव में ड्राईंग गेदा हा ते मिगी पैह्ला प्राईंज़ लब्भिया ओह्दे च ते इस बारी सर नै शाबाशी दित्ती सर नै थोह्ड़ी बौह्त ट्रीट बगैरा देई ओड़ी ते फिर ओह्दे बाद सर नै ट्रीट बगैरा देी ओड़ी बाद च गोल्ड मैडल लब्भेआ फिर मेरा सम्मान होया शैल करियै स्कूलै च फिर सारे मिगी आक्खा दे हे सारें नांऽ पाई ओड़ेआ बिंच क्योंकि बिंच हा ओह् ड्राईंग दा बड़ा बड्डा ओह् हा बड़ी पैह्ले जन्म दा ओह् सब तो पैह्लां आर्टिस्ट गै बिंच हा ते मतलव सारी मोटिवेशन लेईयै में हून अपनी पूरी शिध्दत से करता हूं जितनी हो सके तो हून जेह्ड़े निक्के निक्के बच्चे आंदे उ'नेंगी में शैल करियै सखांदा जेह्ड़े मेरे दोस्त ऐ कन्नै आह्ले मतलव उनेंगी शैल करियै में सखांदे ते उ'नेंगी ड्राईंग करनां नेंई बी आंदा अगर ते निक्के सरकारी स्कूलै चा पढ़ियै आंदे ते उनेंगी ड्राईंग दा पता नी होंदा पर जिसलै अस प्रोजैक्ट लब्भदे ते थोह्ड़ा बौह्त इयां इयां सखाना पौंदा